हमर सबके इलाकामे सब तरहके फसल होइ छै मकइ होइ छै धान होइ छै गेहूँ होइ छै मूँग होइ छै सरिसोँ होइ छै तीसी होइ छै मिलाजुलाकऽ सब फसल होइ छै आओर सब सीजनके जेना ठण्डाक सीजनमे गेहूँ होइ छै बरसातके सीजनके बाद अहाँके धान होइ छै इएह बरसातके सीजनमे मकइओ होइ छै एकरा सबके हमरा आब एखन मकइके सीजन चलि रहलै हँ ओकरा हमसब चाहै छिए जल्दीसँ जल्दी तैयार कऽ कए सुखाकऽ जे राखै लेल होइ छै ओकरा धूप लगाकऽ राखि लै छिए आओर जकरा हटेबाक रहै छै बेचैके रहै छै ओकरा बेचि दै छिए ओहि रूपेँ ठण्डीमे भी हमरा सबके गेहूँ होइ छै अहाँके मइ जून सबमे होइ छै ओकरा तैयार कऽ कए ओकरा धूपमे दुइ चारि दिना सुखाकऽ नीक जकाँ ओहिमे नीमके पत्ता सभके खाइ जोगर अपन डालिकऽ ओकरा ड्राममे राखि लै छी अही तरहसँ दलहनो होइ छै मूँग होइ छै आब हमर सबके एखन मूँगोके समय भऽ गेल छै ओकरो हमसब जल्दीसँ जल्दी बरसातसँ पहिने चाहै छी जे तैयार कऽ कए अपन सुखाकऽ ओकरा नीक जकाँ डिब्बामे बन्द कऽ कए राखि लै छी भरि साल ओकरा अपन काजमे आनी